आं अनलाखौ संनानै मोजां मोनो आरो अनलानि अनगायै आं माबा अमा दाउ बेदर बेफोरबायदि संख्रि बेदर ओंख्रि बेबायदिखौ आं संनानै मोजां मोनो आरो गिबियाव माबा अनलाखौ बानायनांगौब्ला सिगाङाव खारै होनांगौ होनांगौ आरो उनाव फिथा गुन्दै बेबायदि संनांगौ आरो आरो

अमा बेदरखौ जों माबायो आलुजोंबो जानो हागोन आरो औवा मेवाइजोंबो जानो हायो बायदि बायदि जाय जायहा जायबायदि मोजां मोनो बेबायदिनो संबानो जायो आरो आं अमाखौ आलुजोंनो मोजां मोनो आरो औवा मेवाइजोंबो बानायनो हायो गाव गावनि खुसि आरो